आंनि न'आव आथिखालाव खिग्रा दंसै बे खिग्रायाबो ओरैबायदि उसुबिदा जानानै दं मानो होन्नानै बुङाेब्ला दैज्लां बोथोराव अखा हायाेब्ला बे अखाया अखाजों जोंनि फायखानानि दैया दावखोनानै खियानो बायहेरायाव थाफै जोबो बेनि उनाव खिथावा आरो जोबोर मोनामसो गारो मानोना दैयानो फायखानायावनो दावखोनानै थाफैजोबो लोगोसे बे फायखानाया जायनि थाखाय खिया थाफैनायनि थाखाय बे फायखानानि इयाव खिहैनोनो जोबोर उसुबिदा जानानै थायाे आङाे बुंनो सानगोन जोंना गोदो फायखानायाव फायखाना गैयामोन बे समाव फायखाना गैयियाव खिनो थाखाय जोबोर खस्थ'मोन खासि बारियाव थांनानै खिहैयाेब्ला लेवार बायोमोन बेजों लोगोसे खिथावा बादि जानानै फैयाेमोन जायनि थाखाय जोङाे माब्लाबा गसंनानैनो खिनो गोनां जायोमोन गसंनानै खियोब्ला खिनोबो हागारोमोन खासिबारियाव थांनानै सोरजोंबा नुलायहैलायोमोन खासिबारियाव थांनानै खिहैयाेब्ला सोरजोंबा सन्देर हैनाय सोरबा नुहैनाय सोरबा मोसौ खाहैनायावनो ग्रोब लोगो मोनहैनाय जायोमोन जोंहा फायखाना थाखाय जोबोर गोनांथि आथिखालाव मानाेना जोंना फायखाना दंब्लाबो फायखानायानाे खिथावजाया खियानो नुहुरफिनलाय लायाे फायखाना थासेयावबो था गैयि बादि मानाेना जोबोर मोनामसो गारो बे फाखानायाबो खियानो बायहेरायाव थाफैनायनि थाखाय बेनो जादों